आंथ' न'आव जुनार फिसियो दाउ अमा गासैखौबो मोसौ बोरमाफोर फिसियो बिनि सोमोन्दै आङो बुंलांनोसै दाउखौ आङो बाजाराव बायो मासेयाव सारिस' गाहाम बायो लाबोनानै बिदै दैनानै फिसा जाहोयो आङो माब्रै माबायाव दाउसा बुरजा जायो थ्रिसथा गाहाम जायो माथामाव आङो बेखौनो फेदेरनानै खासि खालामो खासिखौ आङो देर हाजारनि फानो मासेयाव माब्रै माबा खासि खालामनानै माखासेखौ जाबाय माखासेखौ बाजाराव आरो फानफिनबाय आङो बिदैखौबो फानो बिदैया दैसेयाव दस थाखा बा पन्द्र थाखाबो मोनो बाजार नायै बाजार एखम्बा थिनालियाव एखम्बा हुल्तुआव फानहैयो दाउखौबो बिदैखौबो दाना बोरमानि सोमोन्दै दाउनि सोमोन्दैया थांथ'बाय बोरमाखौ आङो फिसियो बोरमाखौ बायनानै लायनानै आङो फिसा आजायहोयो आजायहोयो फिसाया मासे बा मानै जायो आरो आङो बुन्दा एबा बुन्दि जायोब्ला बुन्दाखौ आं खासि खालामबाय बिदिनो फोरबो जानाय समाव दाननानै जाबाय जयै खासि खालामखांनानै फानोबो आङो मासेयाव बोरमाया देर हाजार मोनो फिसाया गिदिरा खासि खालामनानै फानोब्ला दस हाजार मोनो मासेयाव बोसोराव गांसोखौ मोजांल' होनांगौ हानानै बोरमानो आं बिदिनो फालियो आरो बोरमाखौ दाना मोसौनि सोमोन्दै बुंलांनोसै आङो मोसौआ लाबाय बाजाराव लायबाय लायनानै फेदेरबाय फेदेरनानै आङो फिसा मोनबाय आरो फिसा मोनो फिसा जाहोनांगौ गाइखेर मोनो गाइखेरखौ आं फानो फाननानै गाइखेरा फवासेयाव बिस थाखा आसिथाखा लिटाररै गाइखेरखो फानो माखासेखौ न'आव जाबाय लोंबाय आरो गथ' गथायनि आरो गासैबो न'खरैनो जोङो साहा लोङो एखमबा साहायाव गाइखेर साहायाव रं होनानै सिनि होनानै लोङो आरो गाइखेरजों गोथाव मोनो आङो गाइखेर साहाखौ लोंनो मोजां मोनो आरो आङो बिनि सोमोन्दै बुंनानै दोन्थ'बाय आरो